आंहा मोजां मोनसिननाय बिजाब सिरिसफोर दङ बेयो जाबाय महात्मा गान्धीनि लाइफ स्थरि जिउ जारिमिन आरो बेखौ आं मानो मोजां मोनसिनो होनोब्ला जिउ महात्मा गान्धीनि भारत उदांस्री होनो नाजानाय समाव साथनाय बिनि स्थ्रागोनल बिनि नन बायलेन्स अहिंसा आखुजों जि सोमावसारनाय बिनि गोख्रों नाजानाय आरो जोंनि भारतनि सुबुंफोरखौ उदांस्रि होनायजों लोगोसे थुलुंगा होनाय बृटिसफोरनिफ्राय उदांस्रि होनाय बिनि हिस्थ'रिखौ आङो फरायनानै बिराथ गोजोननाय मोनो बिनिखायनो आं बिखौ फरायनो मोजां मोनबाय थायो आरो जिउ महात्मा गान्धीआ जोंनि भारतखौ उदांस्रि होनो थाखै नन बायलेनस अहिंसा सोमावसारनायजों गोबां नारा नाथा स्थ्रागोल खालामनाय माखासे बृटिसफोरनि नासयनाय सोबखनाय गादबनाय हादर उदखारि हाबा जि जोंनि भारत उदांस्रिखौ मोनसे गोजोननाय गैयै थासारिआव लाबोदोंमोन बेफोरखौ बिथाङा गोख्रोङै माखासे गोबां दैदेनगिरिफोर जेरै जहरलाल नेहुरुमोनखौ लाफानानै सोमावसारनायनि गेजेरजों गोबां जोंनि भारत उदां भारतफोरनि उदांस्रि होबोदों आरो जोंनो थुलुंगा होबोदों बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो सासे गोख्रों गुन गोनां सासे फरायसा जाबोदोंमोन आरो बिथाङा सोलों सोलोंसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो गोबां भारत उदांस्रिनि भारतखौ मोनसे मा होनो मोनसे गोख्रों हादर महरै जौगाखांहोनो थाखाय बियो सानबाय थाबोदोंमोन बेखौ साननायजों लोगोसे बिथाङा मावदोंबोमोन मावनायफोरनि गेजेराव बिथाङा गोबां खस्थ'बो मोनदों आरो समाव बुजादोंबो समाव जेल खानायावबो जोबजा जोबजानानै दोनजादों बिथाङा जे बृटिसफोरनिफ्राय जोंनि भारतखौ सोबख'नाय गादबनाय नासनाय उदखारि हाबा आरो मुगै जानाय बान्दा बैहो नांजानाय बेफोरनिफ्राय उदांस्रि होनाय होनायनि गेजेरजों जों भारत सुबुंनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन सा थुलुंगा होदोंमोन बिथाङा जोंनि भारतनि मोजांनि थाखाय जेब्लायबो साननायनि थाखायनो बिथाङा फादार अफ नेसन बिमुंबो मोनदोंमोन बिथाङा सासे गोख्रों गुन गोनां आखुनि उन्दैनिफ्रायनो देरबोनाय आरो बिथाङा जोंनि भारत हादरनि गासिबो बिथांखौ नोजोर होनानै जोंनि भारत हादरखौ फिफथिन आगष्ट नाइनटिन परथिसेभेन माइथायाव बृटिसनिफ्राय उदांसि होदोंमोन होनो हादोंमोन बिथांनि जि स्थ्रागोल आरो बिथांनि जि सानथौ बिखौ नोजोर बोनानै बिथ बेखौ फरायनानै गोसोया बिरात गोजोननाय मोनो आरो थुलुंगा मोनो आरो गावखौनो भारत हादराव थानानै बेफोरबायदि सासे गुन गोनां अहिंसा आखुजों सोमावसारनाय दैदेनगिरि मोनैनि थाखाय बे बिजाबखौ फरायोब्ला गोसोया गोजोननायजों लोगोसे थुंगा खांनायबो मोनो बेफोरबायदिनो थाखायनो आं बे बिजाबखौ मोजां मोनो आङो बे बिजाबखौ गोबां बार फरायबाय गैयाबा खेबबा बिसिमआ जाबाय